ए औ औ ओ हेल्मेट आ गानबोदों औ गान्नो बावबोदोंलै सार दासो नै बाजाराव थांनो ओंखारदोंमोन नालाय खाथियावनो

लाइसेन्स थ' लाइसेन्स नै र' लाइसेन्स लाबोदों नै पलुसन थ' गैलालै सार मा खालामनांगौ ओइ सार स'सेल' थांनो नागेरदों एसे माबा खालामदो बै स'सेल' थांथारगोन

अ हगारथारदोब्रा सार दसेल' दसेल' दिनैल' हगारथारदो आं गाबोननिफ्राय गानबोथारो गानबोबाय थागोन इन्सुरेन्स नै लाइसेन्सा नै लाइसेन्सखौ दं ओमफ्राय औ नै इन्सुरेन्स आ एक्सपायार जाबाय औ लाइसेन्स आथ' रिनिउवेल बानायाखैलै दाबो

औ औ

औ औ नुदों नुनायालाय

दे दे दे आं कर्ट आव हैनोसै दे सार दे नों दान्नाल' हरदो बेसेबां जाखो दे सानदो दे बेसेबां लागोन जाखो

दे आं कर्ट आव होनोसै नों दान्नाल' हरदो बेसेबां जाखो बेसेबां जाखो माबायालाय बे माबानियालाय बे इन्सुरेन्स नालाय दे होनबालाय सार दे सार दे नोंनि अन्नायावनो दे